खेल में समय के साथ बहुत ज्यादा प्रगति और विकास हुआ जिसमें अ खिलाड़ियों को विभिन्न भूत भूत पूर्व और सुविधा दिया गया पहले खेल में बहुत कम सुविधा मिलती थी जैसे आदमी को हेलमेट नहीं था और भी बहुत कुछ था खेलने में इंजरी आ जाती थी जिसके कारण उस उसके लिए विभिन्न प्रकार का वैकल्पिक एवं एवं व्यवस्था किया गया जिसमें खिलाड़ी को किसी प्रकार का कोई खेलने में प्रॉब्लम नहीं होती है और उसकी सेफ्टी भी बढ़ गई है जिसके कारण उसको कम से कम चोट चोट यानी कम से कम लगती है और उनको अच्छा से अच्छा खेल भी प्रूफ होता है इसमें जैसे मान लीजिए क्रिकेट में क्रिकेट हुआ उसमें वैसे पहले खिलाड़ी को नॉर्मल होता था जिसमें खेला जाता था था ना कोई कार्ड था ना सेफ्टी था लेकिन अब उसमें मैं किया जाता है जैसे क्रिकेट के लिए आया है है अच्छी क्वालिटी का जूता लेग गार्ड बॉडीगार्ड उसका एल्बो गार्ड हेलमेट हेलमेट उसके बाद हेलमेट के बाद अच्छी क्वालिटी का बैट अच्छी क्वालिटी का बॉल पिच क्वालिटी भी बहुत अच्छी किया गया है जिसमें जिसमें बहुत अच्छी किया गया है है पिच में ग्री ग्रीनरी लगाया ग्रीनरी घास वाला पिच एक दम सूखा हुआ नॉर्मल रहता था पिच पूरा फटा हुआ लेकिन अब पिच पर ग्रीनरी लाया गया है जिसमें अच्छी क्वालिटी का घास लग जाता है अच्छी क्वालिटी का पिच भी बनाया जाता है जो जो कि खिलाड़ियों के खेलने के लिए बहुत सुविधा और आरामदायक होता है जिसमें कि वह कम से कम चोट लगे इसके अलावा क्रिकेट के बैट क्वालिटी में भी बहोत इम्प्रूवमेंट किया गया है कि उसके बाद क्रिकेट में भी विकेट विकेट में भी किया गया है विकेट में ज्यादा खिलाड़ियों के बीच कुछ ना हो इसके लिए विकेट में लाइट लगाया गया जो थोड़ा भी टच होने से उसकी लाइट जलने लगते है लगता है इसके अलावा क्रिकेट के लिए में अच्छी क्वालिटी का पिच ग्राउंड बनाया जाता उसमें फिर रिकॉर्डिंग के लिए अच्छी क्वालिटी कैमरा लगाया जाता है साउंड साउंड बोक्स लगाया जो कि अच्छी क्वालिटी का का रिकॉर्डिंग किया जा सके जिससे खिलाड़ियों को को किसी प्रकार का प्रोब्लम हो तो दिखाया जाता है क्रिकेटर क्रिकेटरों के लिए के लिए सुविधा के रूप में जैसे की अच्छी एम्पायर एम्पायर लाया गया है एम्पायर के अलावा जिसमें आदमी को एम्पायर वैसा खो तो वो अपना रिव्यू मैच का फिर से देख सके इसके लिए कैमरा उपयोग किया गया है जिसे कैमरा रिकॉर्डिंग करके अच्छी क्वालिटी रखता है जो की मैट के क्वालिटी में भी अच्छी होती है इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट मुझे किया गया जैसे कबड्डी कबड्डी के लिए अच्छी क्वालिटी रखा गया है अच्छा रिफ्रेंसर रखा गया है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी कि कबड्डी भी होती है ग्राउंड क्वालिटी भी बढ़ाया गया है जिसमें कबड्डी के कारण बाहर आउटर लाइन पहले एक ही होती थी जिससे बाहर गया तो आउट पैनैलटी रखता था लेकिन आउटर लाइन में जैसे ग्रीन लाइन होता है उसका ठीक बगल में दूसरा कोई कलर रहता है जिससे पास थी उसके बाद रेड लाइट में भी जिससे बाल बाहर गया तो उसमें भी उसके अलावा और और सा सारा पुरु अच्छी रेफरी रखा गया है जो कि एकदम अच्छी सी दिखता है और अच्छा डिसिजन देता है उसमें भी में भी बहुत अच्छे कैमरा क्वालिटी और रिकॉर्डिंग लाया गया है जो कि रेफरी में मान लो किसी प्रकार की दिक्कत हो तो उसको फ़िर रिकार्डिंग के द्वारा चेक किया जा सके इसके अलावा और और साधारण खेल में जैसे कि रनिंग हुआ था रनिंग के लिए पहले प्लेन ग्राउंड भी बना दिया जाता था जिसमें रनिंग के लिए आदमी इधर उधर दौड़ता था लेकिन वो भी अब दायाँ बायाँ ढूँढना हो इसके लिए प्रॉपर लाइन खींचा जाता है चुना से या फिर परमानेंट ग्राउंड कहीं कहीं रहता है है जहाँ अ बनाया जाता है जिसमें कि कम से कम हो और अपने लाइन में ही दोड़े आदमी एकदम बढ़िया से और अच्छा रिज़ल्ट लाए उसके अलावा रनिंग करने वालों के लिए भी हाई क्वालिटी का का शूज का अप्रूवल कराया गया जिसमें अच्छी क्वालिटी का शूज दिया जाता है जो कि कि बढ़िया से दौड़ सके आदमी ने उसके लिए भी पैर पैर के लिए गार्ड लाया जाता है क्या है कि जो गिरे तो पैर में चोट वोट ना लगे लगे इसके अलावा और भी और भी खेलों में जैसे कि फुटबॉल हो गया फुटबॉल में भी भी सुविधा बढ़ाया गया है जो की बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया इक्वलिटी का होता है जैसे कि फुटबॉल में में में खिलाड़ियों के लिए अच्छी पाट का पिच ग्रीनरी लाया जाता है फुटबॉल के लिए गोलकीपर के लिए विभिन्न प्रकार का जैसे जैसा कि उसके लिए पैर पैर गार्ड एल्बो गार्ड हैड उसका हैड के लिए के लिए और और ज्यादा किया गया है उस उस के बाद और भी बहुत कुछ क किया गया है जो कि खेल में खिलाडियों के लिए बहुत अच्छी और अद्भुत था जो बहुत अच्छी और बढ़िया है